हाँ कौन बोल रहा है

हाँ तो आपको क्या काम है बेटा कहाँ पर हुआ है बेटा आपके पापा का ट्रांसफर ओ आप मेरे को बता सकते हो कि आप कितने दिन बाद जा रहे हो यहाँ से ठीक है तो आप एक काम करना कल आठ से नौ के बीच में आ जाना मैं आपको फ्री मिलूंगी आठ से नौ के बीच में तो आप घर से है ना एक ट्रांसफर अपील की एप्लीकेशन रहती है ना ट्रांसफर सर्टिफिकेट की वह एप्लीकेशन लिख कर लाना और उसमें है ना मम्मी पापा के सिगनेचर करवा कर और खुद के भी सिगनेचर करवा कर कल उसको मेरे को सम्मिट करना कल आ कर ठीक है और और कुछ तो नहीं पूछना था तो मैं ये कह रही थी के तुम टीसी वगैरह के लिए वह एप्लीकेशन वगैरह लिख के लाओगे ना तो एक बार फॉर्मेट देख लेना फॉर्मेट सही होना चाहिए अगर फॉर्मेट गलत होगा तो फिर वह रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर टीसी क्या अपने को ऊपर से मंगवानी पड़ती है ना ठीक है ठीक है ना बेटा वह दूसरा कॉल आ रहा है ठीक है